आमी दलहाउजी गेल्ले कॉलेज टुरा खातीर तेन्नां आमकां सरान सांगिल्लें तुमकां ट्रॅकींग आसतलें सो आमी चितिल्लें आतां नोर्मल ट्रॅकींग जशें आमकां कॉल स्कुलान वा केन्ना पिक्नीक ट्रॅकींगाक व्हरतात तेन्ना आमी करतात तशें आमकां दिशिल्लें बट जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना थंय एक पॉयंट आसा कैलाश कितें तरी म्हणटात त्या पॉयंटाक थंय आमकां सरान सांगलें ट्रॅकींग करून आमी थंय वचपाचे आनी थंयच्यान सनसेट व्यू बरो मेळटा सो आमी जेन्ना थंय पावले तेन्ना तो ट्रॅक आसा तो खूब डिफिकल्ट दिसतालो मागीर आमच्या थोड्या भुरग्यांनीं चिंतलें की थंय वचप आमकां शक्य ना मागीर थोड्या भुरग्यांनीं म्हणलें आमी येतले सरा बरोबर सो तातूंत हांवूय तांचे बरोबर गेलो वता म्हणल्यार सामको आमकां खूब त्रास जालो कित्याक स्नो पडटालो बारीकसो आनी म्हणजें स्लिपरी आशिल्लें तशें मात आमी कशें कशें करून वयर पावले आनी आमकां सारको सनसेट मेळ्ळो तो व्यू इतलो बरो व्यू हांवें आजून केन्ना पोवूंक नाशिल्लो सो म्हाका तो लायक खूब स्पेशल दिसलो बिकोज आमी त्रास करून इतल्या वयर चडले आनी सारके आमी त्या टायमार पावले सो आमकां पर्फेक्ट सनसेट दिसलो